ہلو کیا آپ فروٹ سیلر بات کر رہے ہیں دراصل مجھے کچھ فروٹ چاہئیں کیا مل جائیں گے آپ کے پاس آپ کے یہاں آپ کے یہاں کون کونسے پھل ہیں مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے یہاں مینگو اور بنانا مل جائے گا اچھا یہ بتائیے کیا یہ دونوں پھل فریش ہیں یہ اچھا یہ بتائیے یہ فریش ہوں گے دونوں میرے لیے دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کر دیجیے آپ اس کے کتنے پیسے ہوئے اچھا یہ بتائیے آپ جی جی اس کے کتنے پیسے ہوئے تو سر میں کل دس بجے اسے لینے آؤں گا ٹھیک ہے آپ پیک کر کے رکھ دیجیے گا